میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے گھر والوں کے سات سفر کرنے میں ہم لوک گھومتے کرتے ہیں اور بریانی کھاتے ہیں چکن کھاتے ہیں بہت سارے چیزیں کھاتے ہیں بہت مزہ لیتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں ہم لوگ سفر کر کے ہم گھر والوں کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے سفر کرنے میں شکریہ